कोविड लॉकडाउन के दौरान मोबाइल से बच्चों ने पढ़ाई की क्योंकि उन्होंने स्कूल उनके बंद हो गये थे वह स्कूल नहीं जा सकते थे तो ऑनलाइन द्वारा मोबाइल से कंप्यूटर से इंटरनेट के द्वारा उन्होंने पढ़ाई की मैडम उनकी कक्षा लेती थीं तो सुबह उनका नौ बजे से क्लास चालू हो जाती थी वह ऑनलाइन ज़ूम पर बैठकर क्लास लिया करते थे मैडम उनको पढ़ाया करती थीं वो घर से पढ़ाती थीं सबको ऑनलाइन कनेक्ट करती थीं उससे बच्चे पढ़ते थे ऑनलाइन पढ़ने में उन्हें इससे मदद मिलती थी ऑनलाइन उनके एक्ज़ाम होते थे ऑनलाइन ही उनकी परीक्षा हुई हैं जिससे उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला आई टी के सेक्टर में उन्होंने बहुत ज़्यादा सीख लिया उनको ज़ूम मीटिंग करना आ गया इनको मोबाइल चलाना आ गया उनको लैपटॉप चलाना आ गया उसे उन्होंने किया इससे उन्हें पढ़ाई में बहुत फ़ायदा भी फ़ायदा भी मिला है जैसे कि उनको कोई चीज सर्च करना है वो उन्हें मिल गया कोई नया विषय या टॉपिक है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन देखकर समझ जाते हैं उसको कर लेते हैं पर इससे नुकसान ये भी हुआ है कि बच्चों की आखें वीक हुई हैं कुछ बच्चे मोबाइल में पढ़ाई के जरिए चुपचाप से गेम खेलते थे और उससे उनको काफ़ी पीछे रह जाते थे वह कक्षा में पढ़ते नहीं थे घर वालों को लगता था कि बच्चे पढ़ रहे हैं रात भर मोबाइल लेकर पढ़ना उनको सर्च करना ये चलता है इससे क्या है बच्चे बिगड़ गए हैं और वह कई ऐसे चैनल और वो देखते रहते हैं जिससे उनको दिक्कतें हुई हैं मोबाइल जितना उनका फायदेमंद रहा है लॉकडाउन में उतना उनका नुकसान भी रहा है